इक जनवरी उन्नी सौ छिह्त्तर नौ फरवरी उन्नी सौ ठह्त्तर दस जून दो ज्हार दस्स चौह्बी जुलाई उन्नी सौ सत्हत्तर ते कत्ती दिसंबर उन्नी सौ सन्ताली